होम थेटराचें खूब लुकसाण आसात आमच्यो पयलींच्यो टी वी बऱ्यो आशिल्ल्यो त्यो ल्हान आशिल्ल्यो पूण चड काळ टिकताल्यो तातूंत चड एप नाशिल्ले पूण गरीब मनशाक सुद्दां तें परवडटालें होम थेटर घेवपाक गेल्यार खूब पयशे पूण चड कांय टिकना सुद्दां

खंयचीय वस्तू चड वेळ आयल्यारूच बरी दिसता नाजाल्या ती वास्तू घेवन कांय फायदो ना थोड्या वेळाच्या सूखा खातीर इतले पयशे कित्याक म्हूण खर्च करप